علی گڑھ ایک شہر ہے جس میں بڑے بوڑھے بچے سب رہتے ہیں تو اس میں ریٹائرمنٹ لوگ بھی رہتے ہیں جس سے مطلب کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی عمر صحت کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مطلب کہ بہت سے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہیل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو سیڑھیاں چڑھنے میں دقت ہوتا ہے تو وہ چڑھ نہیں پاتے تو ان کو اپنی صحت کا دیکھ بھال کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور جو مطلب کہ ہاسپیٹل میں ان کو لیٹ ہاسپیٹل میں ڈاکٹر لیٹ آتے ہیں اور ان کو دوا بھی مہنگی دی جاتی ہے اور وغیرہ وغیرہ ایسی بہت سی دقتیں ہیں اور ان کو جو ہے ڈاکٹر کی لیٹ کی وجہ سے ان کو جلدی وہیل چیئر نہیں ملتا ہے ایسی بہت سی دقتیں ہیں